मेरा पसंद का मौसम सर्दी है ओर मुझे यह इसलिए पसंद है कि इस मौसम में हम आराम से बाहर घूम फिर सकते है और अच्छे से खाने पीने का आनंद ले सकते हैं